म्हाका तुमी तुमचे बद्दल सांगात म्हजें नांव अनिता पयलीचें नांव अनिता अंकूश आगापूरकर आतांचें नांव म्हजें अनिता शिरवयकर मा म्हाका चार जाणा भयणी आनी एक भाव हांव गोवमँट हाय स्कूल नीववाड्या शिकलां आनी आई आनी बाबा आसा टेंत पर्यंत शिकलां मागीर म्हजें लग्न जालें